हमको लगता है कि स्कूली शिक्षा लेने के बाद लेने के बाद अच्छी अच्छे से ज्ञान बढ़ता है और जैसे किसी का बच्चा बारह पास के बाद और पढ़ाई करते हैं उसके बाद कोई इंजीनियर बन जाता है कोई डॉक्टर बन जाता है उसके परिवार का नाम रोशन होता है उसके माँ बाप का भी रोशन होता है इसका लड़का है बन गया है इंजीनियर बन गया या डॉक्टर बन गया या जैसे पुलिस बनी है या दरोगा हो गया पढ़ना चाहिए पढ़ने से तो अच्छा ही शिक्षा मिलता है बुरा थोड़ी ना कोई बनता है कोई है जो अपने घर परिवार में उलझ जाता है कि रहने दो उसके माँ बाप रहने दो बारह पास कर लिए या हाई स्कूल कर लिए इतना बहुत है अपना घरे जो है दुकान करके उसमें लग जाओ चाहे किराना हो या मतलब कोई भी दुकान हो अपने दुकान में और रह गया नौकरी करना है तो नौकरी देहात में अच्छी नौकरी कहाँ इतना मिलता है इधर उधर जाना ही पड़ता है या मुंबई हो या दिल्ली हो लखनऊ या नोएडा हो या चंडीगढ़ हो जाना ही पड़ता है नौकरी करने अच्छी शिक्षा मिलती है स्कूल से तो अच्छे आगे तक पढ़ते हैं लोग चाहे मेरे बच्चे हो चाहे किसी के भी बच्चे हो पढ़ा देने से अच्छी भाई उन लोगों को नौकरी मिलती है मिलती है उसके बाद नाम भी आगे बढ़ता है कोई तो दुकान ही करके भाई जिसका मतलब इतना पैसा नहीं रहेगा वो कहाँ आगे तक पढ़ेगा जिसके माँ बाप का जितना है स्थिति रहता है उतना ही में पढ़ा करके अपना दुकान करवा देते हैं बाजार में या गाँव में कर देते हैं उसी से जीते खाते हैं वो तो अच्छी बात है पढ़ाई से आगे बढ़ते ही हैं लोग लेकिन पढ़ना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए जितना है कोशिश करके बच्चों को अपने आगे तक पढ़ना चाहिए स्कूल का शिक्षा कभी भी गलत नहीं होता है जो कि अपने बच्चों की तरह वो लोग बताते हैं समझाते हैं कि बच्चे पढ़ लो कोई पढ़ के दूसरों को थोड़ी ना देता है उसी के काम आता है जो पढ़ा रहता है भाई वो आगे बढ़ जाता है जो थोड़ा पढ़ता है वो थोड़ा ही में रह जाता है कम ही में रह जाता है इसीलिए जरूर स्कूल भेजना चाहिए बच्चों चाहे गरीब हो या अमीर हो लेकिन कैसे भी करके पढ़ाना चाहिए बच्चों को बच्चों पढ़ते हैं तो उनके उनके भी बच्चे अच्छी तरीके से वो भी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं कि मैं भी पढ़ाऊँ इतना मेरे मम्मी पापा ने कैसे भी करके पढ़ाई लिखाई मैं भी अपने बच्चों को आगे तक अपने जैसे मैं बनाऊंगा बताऊंगा और समझाऊंगा कि नहीं बच्चे ऐसे पढ़ते हैं और पढ़ाना चाहिए माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बच्चे अच्छी तरीके से ज्ञान लें स्कूल से और जो भी आगे का भविष्य है जो नसीब है वो अपना आजमाएं